हैलो हैलो हांजी मां कपिड़नि जी हिकु वापारी आहियां मुंहिंजी त मूंखे त जीअं लखनऊ चिकनकारी जा थोरा सां वॻा ऐं साढ़ियूं खपनि त किथे किथे मिलंदा लखनऊ में अच्छा अच्छा जी जी अच्छा अच्छा अच्छा हा और बि काथे मिलंदा आहिनि अच्छा अमीनाबाद में जीअं ईंदा अच्छा अच्छा और इन जे अलावा बि काथे मिलंदा आहिनि त मां सुठो ॿुधो आहे की चौक में बि शायदि चौक में बि आहे अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे आलमबाग़ में बि आहिनि अच्छा ठीकु आहे सुठो त मूंखे सन्ही शइ मतिलबु सन्हे कम में सुठी मतिलबु उन में खप खपे त मिली वेंदो उन में सुठ मूंखे लॻभॻि जी जी अच्छा अच्छा मूंखे जीअं सौ ॿ सौ अच्छा अच्छा हा हा त साढ़ियूं वॻा सभु रेडीमेड में मिलंदा आहिनि कहिड़े कहिड़े लटे में हूंदो आहे

अच्छा अच्छा और कॉटन में त अच्छा अच्छा अच्छा न सूती त हूंदो ई सूती में कॉटन में बि ठीकु आहे सभु तेरीक़े जा मतिलबु मिली वेंदा मूंखे अच्छा जीअं हर तरीक़े जा मूंखे मतिलबु खपनि पंजाहु पंजाहु त हू मिली वेंदो आराम सां ऐं अघु कीअं हूंदा अच्छा लटे जे हिसाब सां हूंदा ऐं कमु जंहिंजो हल्को कमु हल्के और भारी कमु हूंदो त अघु वधीक हूंदा जीअं अच्छा ठीकु आहे मां ईंदसि अच्छा अच्छा हा हा ठीकु आहे मां ईंदसि मां त कोंटेक्ट करे ईंदसि पोइ ॾिसी करे मां पंहिंजे हिसाब सां ऑडर कंदीमांव त तव्हां मूंखे सुठो शइ ॾिराइजो मां ॿाहिरों आहियां जॾहिं ईंदसि मां लखनऊ मां तव्हां खां कोंटेक्ट करे वठी वेंदसि पंहिंजो माल छोकी मुंहिंजो हिकु बुटिक आहे त मां बुटिक हलाईंदी आहियां त उन में मूंखे हर तरह जा खपनि पंजाह पंजाहु खनि सभिनि में हर हर वैराइटी जा खपनि ऐं नंढा वॾा सभु मिलंदा आहिनि जीअं ॿार छोकिरियुनि जे हिसाब सां त जेंट्स लेडीज़ में बि हूंदव सभु जीअं मतिलबु जेंट्स जा कुर्ता हूंदा आहिनि उहे बि हूंदव उहे बि

अच्छा त लेडीज़ जा सभु सॼो माल हूंदो आहे ईअं ॿारनि जा छोकिरनि में बि उहा हलंदा आहिनि जीअं उहा बि मिली वेंदा ॿारनि जे हिसाब सां नंढा जेका छोकिरा छोकिरियूं पाईंदा आहिनि जीअं चिकन जा कुर्ता गर्मियुनि में उहे मिली वेंदा रेडीमेड सॼो अच्छा मिली वेंदो सॼो जी अच्छा अच्छा ठीकु आहे मां ईंदसि त तव्हांखे मां पोइ ॿुधाईंदी चलो इलाही सुठी जानकारी ॾिनव तव्हांखे तव्हां मूंखे

ठीकु आहे तव्हां जा ॾाढी सुठी जानकारी ॾिनव हा धन्यवाद जी हरिओम